राजस्थान जी लोकप्रियता खे ॾिसंदे त राजस्थान में एॾो पर्यटन आहे हेॾा ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि त हर माण्हूअ जी पंहिंजी पसंदि थींदी आहे घणी अहिड़ा वीआईपी माण्हू हूंदा आहिनि जिनन खे वॾे वॾे सुठे सुठे हॉलनि में वॾे वॾे घर में रहण जी आदत थींदी आहे हिननि सभिनि खे ॾिसंदे राजस्थान में सभिनि लाइ कंहिं न कंहिं तरीक़े जो रहण जो बंदोबस्तु आहे जॾहिं गॾु जॾहिं ॿाहिरां वॾा वॾा माण्हू ईंदा आहिनि हुननि लाइ ब घणा ई वॾियूं वॾियूं होटलूं वॾा वॾा रेस्टोरेंट आहिनि जीअं जेसलमेर जो मैरियट ऐं जयपुर जो जल महल अहिड़ा वॾा वॾा सुठा महिल जेड़ा ठहियलु रेस्टोरेंट आइन जिते माणहू रही था सघनि पर राजस्थान में रुगो ई रेस्टोरेंट ऐं होटलूं ई कोन आहिनि राजस्थान में अहिड़ा माण्हू बि आहिनि गामनि में जिते डेव्लपमैंट घटि आहे हुते बि जॾहिं को माण्हूअ खे स्टे करिणो हूंदो आहे उते जा माण्हू पंहिंजूं वॾियूं वॾियूं हवेलियूं हवेलियुनि में हुननि खे रहणु ॾींदा आहिनि हुननि हवेलियुनि में रहण करे हुननि माण्हुनि खे घणी ॼाण मिलंदी आहे हुते जी हुते जी कला हुते जी संस्कृति जी ख़बरु पवंदी आहे त हुते जी राजस्थान जी संस्कृति उन शयुनि मां बि मन खे ॾिसण अची वेंदी आहे हुते सुठो सुठो खाधो हुननि खे खाइणु मिलंदो आहे राजस्थान में पर्यटन लाइ घणेई बंदोबस्तु आहिनि ऐं सुविधाऊं आहिनि जंहिं करे हिते पर्यटन जो ॾाढो वॾो कमु थींदो आहे हिते घणे ई घणे ई संख्या में घणेई पर्यटन ईंदा आहिनि ऐं राजस्थान में अची पाण खे वणाईंदा आहिनि हुन जी संस्कृति खे सिखंदा आहिनि